ہندوستان میں اردو بولنے والی آبادی جن خطوں میں رہتی اور بستی ہے وہاں مختلف قسم کے ثقافتی تہوار اور جشن منائے جاتے ہیں جیسے مشاعرہ اور ادبی محفلیں مشاعرہ پورے ہندوستان میں منعقد کیا جاتا ہے اردو زبان میں جو مشاعرے ہوتے ہیں وہ آپ بھی جاتے ہیں وہ پورے ہندوستان میں کیے جاتے ہیں بلکہ اب تو مشاعرے آن لائن بھی ہونے لگے ہیں مشاعروں کی وجہ سے پورا علاقہ ادب و شاعری کے رنگ میں رنگ جاتا ہے بچوں سے لے کر بوڑھے مرد و خواتین اساتذہ و طلبا سب مل کر اس مشاعرے میں حصہ لیتے ہیں بلکہ مشاعرہ مذہبی تفریق کو بھی ختم کر دیتا ہے جب بھی کہیں مشاعرہ ہوتا ہے مسلمان اور ہندو اور سکھ اور دیگر کمیونٹی کے لوگ سب شریک ہوتے ہیں اسی طرح ادب کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں اس میں بھی سماج کے کافی لوگ حصہ لیتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں اور بات جشن ریختہ کی کریں تو اس کی بات ہی الگ ہے